میں آپ کو حالیہ واقعے کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہماری پرانی دلی میں یمنا نہر میں سیلاب آیا اور اس کا پانی لال قلعے تک آ گیا پانی کافی تیزی سے آرہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے لال قلعے سے مل کر کوئی نہر بہہ رہی ہو اور ہماری یہ اور ہماری دلی کے سارے لوگ اسے دیکھنے گئے اور میں نے بھی یہ نظارہ ٹی وی پر دیکھا اور مجھے یہ دیکھ کر بڑا دلچسپ لگا